ویسے تو جہاں میں رہتی ہوں وہاں عموماً چوبیس گھنٹے ہی بجلی آتی ہے لیکن اگر کٹوتی کی بات کریں تو ایک دو گھنٹے کے لیے بجلی کی کٹوتی ہو ہوتی ہے اکثر نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھار اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے گرمیوں میں بجلی جانے کی وجہ سے پانی ٹھنڈا نہیں ملتا کولر نہیں چل پاتا اور گرمی لگتی ہے سردیوں کی بات کریں تو بجلی نہ آنے کی وجہ سے ہیٹر نہیں چل پاتا اور سردی زیادہ لگتی ہے برسات میں زیادہ کٹوتی ہوتی ہے بجلی کی جیسے کہ اس میں پریشانی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے موبائل وغیرہ چارج نہیں ہو پاتے اور پانی کی کمی ہوتی ہے کیوں کہ پانی کی موٹر بجلی سے ہی چلتی ہے تو اکثر برسات کے موسم میں ہمیں یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پانی نہیں آتا اور پانی پینے کو بھی نہیں ہوتا اور ہمیں عام طور کے کام بھی بنا پانی کے ہی اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور بجلی نہ آنے کی وجہ سے بہت رات تک بھی کام رہ جاتے ہیں اور کبھی کبھی بجلی آتی بھی رہتی ہے